मध्य प्रदेश में समाचार मीडिया स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बन्धित मुद्दों को विभिन्न तरीकों से कवर करती है इसमें प्रिन्ट मीडिया टेलीविज़न रेडियो और डिज़िटल मीडिया शामिल है प्रिन्ट मीडिया अखबार और पत्रिका स्थान और कल्याण से सम्बन्धित खबरें और लेख प्रकाशित करती है यह लेख अमतौर पर स्वास्थ्य विशेषकों डॉक्टर और संस्था द्वारा लिखे जाते हैं और संस्था सेवाओं बीमारियों स्वास्थ्य स्वच्छता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं टेलीविज़न टेलीविज़न चैनल विभिन्न स्थान और कल्याण कार्यक्रम प्रसारित करते हैं इन्हें कार्यक्रम में स्थान विशेषज्ञ समेलित मेडि मेडिकल्स और कैंसर की कहानियाँ कैंसर की कहानियाँ और स्वास्थ्य जागरुकता अभियान शामिल हैं रेडियो रेडियो कार्यक्रम में संस्था और कल्याण पर चर्चा विशेषज्ञों या संचारकता और सुनने वालों को प्रश्न प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं रेडियो उपयोग जनसंख्या तक पहुँचाने का एक प्रभारी माध्यम है संख जैसे कि बोल सकते हैं संखकार ग्रामीण क्षेत्रों में अब डिज़िटल मीडिया क्या हो डिज़िटल मीडिया समाचार वेबसाइट्स सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और ब्लॉग पर ब्लॉग्स पर स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध होती हैं डिज़िटल मीडिया तेज़ी से खबर पहुँचा सकता है एक दूसरे को जागरुकता बढ़ाता है एक दूसरे के प्रति प्रमुख साध साधन हैं डिज़िटल मीडिया स्वास्थ्य अभियान और जागरुरता कार्यक्रम मीडिया संस्था सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों संस्था जागरुक अभियानों में भाग लेते हैं ये अभियानिक टीकाकरण सोशल स्वच्छता और बीमारियों की रोकथाम पर केंद्रित होता है इस प्रकार मध्य प्रदेश में समाचार मीडिया स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बन्धित मुद्दों को उपकार रूप में कवर करती है जिससे लोगों को जागरुक और सूचित किया जा सके डिज़िटल मीडिया हो गया रेडियो टेलीविज़न और क्या है स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारियाँ यह सारी चीज़ें लोगों को अपने प्रति लोगों को एक दूसरे के प्रति जानकारी प्रोवाइड करती है ये सारी चीज़ें आती हैं डिज़िटल मीडिया में